हँ हैलो बोल हँ हम बजै छलियै बोली न अहाँके कतए हँ कहली की कोची कोची के अहाँके सुविधा है टाउनमे शहरमे हमरासबके ईहाँ तऽ किछो किछो के ऊतना सुविधा अतए है हमरासबके तऽ अतए ई ना हमरासबके कतए हियाँ त राशनो कार्ड न छलै बहुत सबकिछुके सुविधा न छलै न मिलै छलै हमरासबके हियाँ ऑफिसमे गेल छली तऽ हुवाँ कोइ न सुनै छलै हुवाँ तऽ गेल छली तऽ कोइ न सुनै छलै हुवाँ सब बात कहल छली हम ई ई दिक्कत है ओ दिक्कत है कोइ न न सुनै छलै ऑफिसमे सब साले के ढौआ हमरासबके न मिलै छै हमरासबके गाँवमे कोइ चीजके सुरक्षित न छलै कोइ चीज के सुविधा न छलै हमरासबके कोइ गाँव गाँवमे कोइ चीज के सुविधा न मिलै छलै हाली खाली राशने मिलै छलै आरो कोइ चीज के सुविधा हमरासबके गाँवमे न छलै ऑफिस मे गेल छली त कोइ सुनबे न करै छलै अपना अपना काम मे सब लगल रहै छलै हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै हमरासबके कोइ चीज के व्यवस्था हुवाँ पे सुविधा न छलै काहेकि हमरासबके वृद्धो पिलसिम न मिलै छलै सबके ऊमरो हो गेल छलै कोइ चीज के व्यवस्था न है नीक कोइ चीज न भेटै छलै हमरासबके गाँवमे राशनकार्ड राशनो कार्डके हमरासबके न मिलै छलै पुतोहु सबके न बनल छलै ठीक छै

ठीक छै ठीक छै रख देल ठीक छै